अ हेल' मेडाम आङो आंनि दैहुं ब्रह्म आङो बंसिगाव गामिनिफ्राय बुंदों माबा मेडाम बे बिराथ अखा हानायखाय बे जोंनि गामि सेरजों थांनाय सेरमांगा दैया बे बान्दो सिफायनानै एकदम जोंनि गामियाव हाबफै जोब्बाय एकदम दै बाना एकदम सिथ्ला नफोरखौ मानि लोमबायानोसै मेडाम दा औ लोमबायानो एकदम सिथ्ला लोमजोब थारबाय आरोना औ माबाफोर राहा राहा लाजागोन नामा मेडाम नोंथांनि लेभेलनिफ्राय औ सर सरकारि फरायसालि गंसे दङ एलपि स्कुल दङ औ सिमेन्ट कनक्रिटनि न बियो

औ औ मेडाम औ औ जागोन मेडाम

औ औ औ

औऔ जागोन मेदाम खमसेखम साबासो प्रेगमेन्ट लेडि आरो ओन्दै गथसाफोर माखासे दं बेफोरनि थाखाय एसे स्पिसियेल ला स्पिसियेल ट्रिटमेन्ट मोनोब्ला मोजां जागौमोन औ औ

औ औ मेडाम औ औ औ औ मेडाम अ जागोन मेडाम अ थें अ थेंकिउ मेडाम बिदिब्ला आं गामिनि मेम्बारसफोरखौ लानानै आं थांनोसै

औ दे

जे जेसे हागौ एसे थाब जायोब्ला मोजां जागोन मेदाम औ दे मेडाम औ औ थेंकिउ मेडाम दे बिदिब्ला